हम लोग सभी धर्म सभी कुछ का पूजा करते हैं सब त्योहार मनाते हैं लेकिन विशेष रूप से हम लोग छठ मनाते हैं छठ पूजा में हम लोग गंगा किनारे जाकर के सब लोग मिल जुलकर के घाट बनाते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठ बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग सब परिवार जाते हैं पूरे गाँव समाज जाता है सब लोग अपने अपने तरीका से छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देते हैं शाम में जाते हैं सुबह में जाते हैं छठ पर्व बहुत अच्छा ढंग से हम लोग करते हैं पूजा छठ पर्व का बहुत बड़ा मान्यता है हम लोग छठ पूजा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं महान मानते हैं पूजा को और ऐसे सब पूजा सब सब पर्व को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से मनाते और मिलजुल के पूरे समाज मनाते हैं छठ पर्व लेकिन विशेष प्रकार से मनाते हैं सब लोग पूरे परिवार पूरे समाज गंगा किनारे जाते हैं वहाँ घाट बनाते हैं साफ सफाई करते हैं पूजा करते हैं हम लोग और जो भी जिसको बनता है सब लोग पूजा पाठ करते हैं शाम में अर्घ्य देते हैं सुबह में अर्घ्य देते हैं उसके बाद हम लोग सबसे बड़ी मान्यता छठ को ही देते हैं और ऐसे दीपावली हुआ दुर्गा पूजा हुआ होली हुआ पूरे समाज सब पर्व को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं और बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं सब लोग पूजा पाठ में कोई मिठाई बाँटता है कोई पूजा करता है कोई दुर्गा पूजा में पाठ करता है कोई कुछ करता है लेकिन विशेष रूप से छठ में ही सब छठ पूजा का ही प्रधानता दिया गया है मेरे हिन्दू समाज में छठ पूजा को ही हम लोग महान समझते हैं छठ पर्व में ही हम लोग विशेष रूप से सब लोग पूरे समाज पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद छठ का ही प्रधानता देते हैं ऐसे जिसको जो हो सके सब करते हैं पूजा पाठ सम्मिलित होके छठ पर्व में हम लोग जाते हैं पूरे समाज छठ का ही प्रधानता है मेरे हिन्दू समाज में और छठ में ही हम लोग अधिक से अधिक लोग एकत्रित जो बाहर में भी रहते हैं वो भी आते हैं छठ पूजा में गाँव छठ करने के लिए और छठ पूजा का ही सबसे बड़ी प्रधानता है और क्या और तो जो जिसको बनता है छठ पूजा में साफ सफाई जिसको जो लाइट वगैरह गंगा किनारे में लगाते हैं घाट को सजाते हैं घाट को साफ सुथरा करते हैं और अपने अपने ढंग से सब सब कुछ करते हैं और सूर्य को दो टाइम सुबह शाम अर्घ्य देते हैं हम लोग छठ पूजा के लिए हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार करते हैं कि छठ आएगा तो हम लोग पूजा करेंगे जो लड़का बच्चा जो जहाँ रहता है बाहर में जो जहाँ कम्पनी में कोई काम करता है कुछ कहाँ को कुछ कहाँ करता है वो सब घर छठ पूजा में ही आता है और छठ पर्व को ही सबसे महान पर्व कहा गया है हम लोग के समाज में हम लोग के गाँव में छठ पर्व ही सबसे बड़ा पर्व माना जाता है इसीलिए छठ का ही प्रधानता सबसे अधिक दिया गया है छठ पूजा में हम लोग पूरे समाज छठ पूजा में ही कोई घर में पूजा करता है छठ का पोखर बनाकर के कोई गंगा किनारा जाता है कोई नदी में जाता है जिसको जहाँ बन सकता है वो अपने अपने जगह साफ सफाई करके कोई घर में ही पूजा कर लेता है जो नहीं जा पाता है जैसे जिसको बनता है वो अपने अपने ढंग से पूजा करता है और छठ पूजा हम लोग के लिए हिन्दू समाज के लिए सबसे बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है हम लोग छठ पूजा में ही सब लोग एकत्रित होके एक जगह इकट्ठा होकर के पूरे समाज छठ की पूजा करते हैं और छठ मइया से जिसको जो बनता है पूजा करता है और छठ में ही हम लोग सब एकत्रित होकर के एक जगह मिल जुल के पूजा करते हैं छठ में